جی ڈاکٹر عارف ملک سے میری بات ہو رہی ہے جی ایکچولی مجھے آپ کا نمبر میرے پڑوس کے ایک شخص سے ملا ہے جنہوں نے آپ کا علاج کروایا تھا آپ کی کلینک جو ہے اسٹیشن کے پاس ہے نا

جی مسئلہ یہ میں بول رہا ہوں گھنٹہ گھر کے پاس میرا گھر ہے میں بات کر رہا ہوں حیدر جی

میری طبیعت خراب ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب کل رات سے میرے پیٹ میں کافی زیادہ تکلیف تھی جی تبھی میں نے سوچا آپ سے بات کر لیتا ہوں کیسا رہے گا تکلیف تھی اور رات بھر میں سو بھی نہیں پایا تھا اس کی وجہ سے رات میں میں نے چکن قورمہ بنا تھا وہ کھا لیا تھا اس کے ساتھ میں تندوری روٹی کھا لی تھی میں نے کھانا ہاں چکن میں تو اسپائسی تھا کافی زیادہ مسالے تھے پسے ہوئے جی تکلیف تو ابھی بھی ہے پیٹ دکھ رہا ہے کافی زیادہ میرا اچھا اچھا دوپہر میں نا جی ٹھیک ہے میں ایکسرسائز کر لوں گا اور مونگ کی دال کی کھچڑی مجھے دوپہر میں کھانی ہے نا

اچھا اچھا آپ کا اسٹیشن کے پاس کلینک ہے نا تو میں وہیں پر آ جاؤں گا اگر مجھے تکلیف لگتی ہے اور زیادہ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ درد کم ہوگا نہیں پر میں کوشش دیکھتا ہوں دوپہر تک اگر تکلیف بڑھتی ہے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا جی چلیے ٹھیک ہے پھر میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اگر تکلیف کم نہیں ہوتی ہے